ریاست اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر پیشہ واران کے لیے ناکافی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے مسٔلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاست میں ہیلتھ کیئر کے تعلیمی اداروں کی تعداد اور معیار کو بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے نئے میڈیکل کالز اور نرسنگ اسکولس قائم کیے جا رہے ہیں اور موجودہ اداروں کی سہولتوں اور تدریسی معیار کو بہتر بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد تعلیمی معیار کو بلند کرنا اور پیشہ وران کو جدید طبی معلوم سے آراستہ کرنا ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی تربیت کے لیے مخلتف تربیتی پروگرامز ورک شاپز اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ پروگرامز جدید تکنیکیوں جدید علاج کے طریقوں اور جدید طبی آلات کے استعمال پر توجہ دیتے ہیں تاکہ پیشہ وران کی مہارتوں میں اضافہ ہو سکے پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ریاست مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنس کورسز اور سیمینارز میں شرکت کی سہولت فراہم کرتی ہے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تازہ ترین تحقیق اور طبی علوم سے آگاہ رہ سکتے ہیں آن لائن تعلیم اور دورانیہ کورسز بھی پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ پیشہ وران کو وقت کی کمی کے باوجود اپنی مہارتوں کو اپڈیٹ کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں یہ کورسز جدید طبی تحقیق اور طریقہ کار پر مبنی ہوتے ہیں ریاست میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تربیت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عالمی معیار کے نصاب اور تربیت دہندگان کو شامل کیا جاتا ہے اس کے پیشے وران کو عالمی سطح پر تسلیم شدہ مہارتیں حاصل ہوتے ہیں یہ اقدامات مل کر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی تعلیم اور تربیت کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں جو کہ صحت کے نظام کی کارکردگی میں بہتری کا باعث بن رہے ہیں